ہلو ہاں بولیے آپ کون وعلیکم السلام کہیے کیا جانکاری لینا چاہتے ہیں آپ کوسی ندی دیکھیے یہ پہلے کی جو کوسی کی ندی تھی اس میں بہت زیادہ پانی ہوتا تھا بہت زیادہ بہاؤ ہوتا تھا بہت زیادہ ندیاں نکلتی تھیں اس میں سے بہت سارے پلیا بنے ہوتے تھے اس میں تو اب پہلے ہم لوگ پہلے تو ہم لوگ تیر کے جایا کرتے تھے اس کے بعد پھر نوکا کا استعمال کیا کرتے تھے اس کے بعد ہم لوگ بوڈ کا استعمال کیے اب پلیا بن گئی ہے ٹر ریلوے بنوا دیا ہے پل اس پہ ریل چلا دیا ہے ہم لوگ ریل کے ذریعے جانا آنا کرتے ہیں بائک سے جانا آنا کرتے ہیں اس کے لیے بھی روڈ ویج بنا ہوا ہے روڈ بنا دے رکھا ہے روڈ ویج والوں نے کوسی کوسی ندی جو ہے تو نیپال سے نکلی ہوئی ہے نیپال سے ہی یہ پانی آتا ہے اور گنگا میں شامل ہوتا ہے اور جی جی جی یہ زیادہ تر گنگا کوسی گنڈک بوڑی ندی گھاگرا ندی یہ سارے مطلب نیپال سے ہی نکلے ہوئے ہیں تقریباً تقریباً ندی نیپال سے ہی چلی ہوئی ہے اور بولیے کیا چیز کیا چیز دیکھیے ہمارے ہماری روٹ پہ تو لگ بھگ چار چار بریج بنی ہوئی ہے ہمارے ایریا میں چار بریج ہیں یہ تھینک یو تھینک یو